हेलो हाँ हाँ कोन माल पायल

हाँ तो वजन वजन बतलाइए वजन क्या क्या चाहिए वो कौन कौन सा वजन चाहिए दस भर वाला आदि आदि डिजाइन

अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक है तो अब देख लेते हैं अभी मा माल तो बना नहीं है हमे कितना दिन में चाहिए पंद्रह दिन के अंदर ठीक है देख लेते हैं तो फिर हम कॉल करेंगे पाँच किलो अच्छा सब पाँच पाँच जोड़ा और पाँच पाँच जोड़ा की दस दस जोड़ा होगा तब फिर पाँच किलो पुराना भी न होगा अच्छा चैन नया नया घुँघरू घुंघुरू निकल सब लगा कर के न दुल्हनिया सब मने मेल का मिला कर के बनाना है तब न चलिए ठीक हाँ और

ठीक है तो सोना का अंगूठी बनल है ले लेंगे तो वो साथे आएंगे तो ले लेंगे

हाँ हाँ और उसके लिए कुछ अड्वान्स भी भेज दीजिएगा ठीक ठीक हाँ और उसके बाद आएंगे तो जो पेमेंट कर दीजिएगा पूरा

हाँ हाँ ठीक है तब पंद्रह दिन में अब लिख लेते हैं तब तक अपना खाता बही पर लिख लेते हैं वो हाथ लगा देते हैं हाथ लगा देते हैं उधर काम चालू हो जाएगा होने लगेगा तब तो आपको भी सूचित कर देंगे कि अपना व्यवस्था कर के रखिएगा हमारे यहाँ माल लेते हैं तो अपना जमीन हाँ आने से दो चार रोज पहले अपना हम पेम फोन कर देंगे हाँ हाँ दे दे कर आपको भी दिक्कत ना हो और टाइम पर मिल जाए ठीक न हाँ ठीक है नहीं यह ठीक है